आसामाव राइजो सरखारा सोलोंथाय बिथिंआव सरखारि फरायसालियाव

रांखान्थि लायालासिनो एदमिसन होनाय आरो बिजाब होनाय बेयो सोलियो आरो सावस्रि जोथोनाव जेरैबायदि जों जों मोननो हायो

आसाफोरनि जि खामानि मावनाय बेजोंबो लोगोसे जोंनि सावस्रियाव जोथोन मोनो आरो हस्पिटालफोराव जोङो नांगौबायदि

त्रितमेन्ट जोङो

लोगोसे बेखौ आसाम सरखारनि बिथोन बायदियै जोङो मोनफुंनो हायो

गभरमेन्टआ फरायसालियाव फरायनाय जायफोर जोंनि नुनायाव स्क'लारसिप बेखौबो जोङो मोनफुंनो हायो आसाम राइजो सरखारा गोबां जोंनि राइजो सिङाव थानाय सुबुं माहारिफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिंआव नोजोर होनानै नांगौ बायदि सुबिदाखौ होयो दा जोंनि आसाय राइजो सरखारा सोलोंथायनि थाखाय बिनामुलिया बिजाब होनाय स्क'लारसिप होनाय आरो फोरोंगिरि आरो फोरोंगुरुफोरखौ मोजां बिथोन होनाय आरो फरायसालिफोराव

जानाय होनाय जों बेखौबो मोननो हायो मेदिकेल खेथ्र'आव जोंनि ओनसोलाव हस्पिटाल दङ बे हस्पिटालफोराव गोनांफोर जायोब्ला एम्बुलेन्सखौ कलनि गेजेरजों मोननो हायो आरो नांगौ बायदि जोङो त्रितमेन्ट लानो हायो लोगोसे बेफोर गोनां गोनां जेंनाफोरखौ जोङो आसाम राइजो सरखारनिफ्राय मोननो हायो आरो जों सरखारनि जि अनसायनाय बा अननाय बेखौ जोङो मोननानै गोजोनो आरो जोङो बेखौ मोननानै जों बयबो सरखारनि सायाव बहुद गोजोननाय थायो

बे सरखारनि सायाव बयहाबो फोथायनाय दङ जायनि खारनाव जोङो सरखारनिफ्राय जानायनि थाखाय जोङो रेसन कार्द मोन्दों आरो रेसन कार्दनि रेसन कार्दजों लोब्बा लानानै जों कन्ट्र'लनिफ्राय जोङो रांखान्थि होआलासिनो जोङो जों जानाय जिथु बे आदार माइरं जों बेखौ मोननो हायो लोगोसे

जोंनि नांगौ बायदि बिथिंआव सरखारनि जि मदद जों बेखौ मोनफुंनो हादों मोनफुंनानै जों राइजो हिसाबै जोङो बयबो गोजोननाय दङ

आरो सरखारनि सायाव जोङो गोजोननाय दङ आरो जोङो फैबाय थानाय समाव सरखारनि जि आसनि जों बेखौ जेब्लायबो मोनगोन होन्नानै जोङो आसा खालामनाय थाबावो आसाम सरखार राइजोनिसिम

आसाम सरखारनि बेफोरबायदि बिथिं लानाय बा सुबिदा होनाय बेयो जोंनि थाखाय दरखार दं ओंखायनो आं रोजा रोजा आसाम सरखार दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आसाम राइजो सरखार सोलोंथाय बिफानाव मोजां सुबिदा होनाय सावस्रि बिथिंआव मोजां होनाय रांखान्थियारि बिथिंआव स्क'लारसिप होनाय आरो गिबि गोनांथि होनाय हिसाबै जोंनि नांगौ मोनथाव मोननांगौ सुबिदाफोरखौ जों सरखारनिफ्राय मोनफुंनाय जोङो बहुद जोङो आसा खालामो जि आरोखि जोंखौ सरखारा जेब्लायबो बेबायदि नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय जायो